योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े आस्तै बड़ा गै शैल ऐ ओह् साढ़े आस्ते बड़ा गै जरुरी बी इक स्हाबै दा ते मतलब कि बड़ी चंगी चीज ऐ इक स्हाबै कन्नै योगा जेह्ड़ा ऐ योगा इक योगा केह् ऐ जि'यां अस सवैरे रोज उट्ठने होन्ने अगर जि'यां सवैरे उट्ठने रोज सवैरे कोई जल्दी उट्ठी जाऐ सैर करन चली जन्ने होन्ने केईं लोक योगा करदे योगा कन्नै केह् ऐ कि दिमाग जेह्ड़ा ओह् थोह्ड़ा फ्रैश रौंह्दा कन्नै तुस साह् थोह्ड़ा शैल लेई पान्ने ते योगा जेह्ड़ा बौह्त जरुरी ऐ साढ़ी सेहत बास्तै जि'यां कोई नमां बंदा योगा करना जि'यां कोई अजकल्ल दे बच्चे न ओह् आक्खदे कि योगा केह् करना योगा कक्ख बी नेईं ऐ लेकिन अगर योगा करन लग्गी प'वो ना ते जिसलै कोई इ'यां इक बारी इक बारी योगा करने कन्नै ते कुछ होंदा नेंई ऐ लेकिन जि'यां ओह् जैदा दिन करग इक म्हीना करग जां जि'यां हफ्ता करग दो हफ्ते करग म्हीना करग उस्सी अपने अंदर ना थोह्ड़ी थोह्ड़ी इ'यां चैंज जेह्ड़े ना ओह् लिभन शुरु होई जाने जि'यां अलग अलग तरह दे योगा होंदे योगा जेहड़ा ऐ ओह् बेसीकली साढ़े पूर्बज जेह्ड़े न जेह्ड़े पराने टैंम दा उसलै दा योगा ऐ जेह्ड़ा आखदे कि इक इक योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् इक युय शब्द ऐ उद्धरां ओह् आए दा योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े बास्तै बड़ा जरूरी ऐ जिसलै रमायण होंदी जिसलै महाभारत होंदी उसदे टैम पर गै योगा जेह्ड़ा बड़ा मशहूर ऐ पैह्लें दे जेह्ड़े चार भेद होंदे ना साढ़े जेह्ड़ी बी चार भेद न उं'दे चा जेह्ड़ा इक भेद ऐ ओह्दे च उ'नें दस्से दा कि पैह्लें दे टाइम पर लोकें जेह्ड़े योगा दे अलग अलग जेह्ड़े पोज होंदे ओह्दी बड्डी बड्डी मूर्तियां जेह्ड़ियां न ओह् जिसले उ'नें खोज कीती ही ते उद्धरों लब्भी हियां आखने दा मतलब एह् ऐ कि उस पैह्लें पराने जमाने दे गै अज्जें तक्कर उसलै पराने जमाने दे लोक बी इन्ना योगा गी मनदे है कि योगा करदे है उसलै लेकिन अजकल्ल दे टैम पर बड़े गै घट्ट लोक न जेह्ड़े योगा करदे न रोज सवैरे उट्ठियै केईं लोक आलस करदे सवेरै उट्ठने दा सवैरे कु'न उट्ठै कु'न योगा करै लेकिन जेह्ड़ा योगा ऐ साढ़े बास्तै बड़ा जरुरी ऐ ते जेह्ड़ा योगा ओह् सवैरे दे टाइम पर गै जेह्ड़ा ऐ ओह् जैदा जेह्ड़ा सानूं लाभ दिंदे जैदा मता बैनीफिट दिंदा ओह् सवैरे दे टाइम पर गै दिंदा ऐ ते अगर कोई बी जि'यां नमां बच्चा आखदा कि योगा करना उस्सी इंटरेस्ट ऐ कि नेईं में योगा करना ते योगा जेह्ड़ा ओह् औह्दे आस्तै बड़ा गै अग्गें जाइयै इक बैनीफिट होग ओह्दै बास्तै अपनी जिंदगी च फिट्ट रौंह्दा ओह्दा दिमाग जेह्ड़ा ओह् फ्रेश रौंह्दा मतलब कि ओह्दे कोल इक शक्ति आई जंदी इक कपैस्टी आई जंदी कोई बी चीज अगर उ'नें करनी ऐ ओह्दे कोल ओह्दी केपैबिलटी ऐ कि ओह् चीज ओह् करी सकदा ऐ इक स्हाबै कन्नै शक्ति बी तुसें गी मिलदी ऐ उस्सी ताकत मिलदी ऐ जेह्ड़ा दिमाग ऐ ओह्दा फ्रेश रौंह्दा अग्गें ओह् इक सिद्धे पोस्टर बिच्च जाई सकदा कि तुसें केह् करना अग्गें इक मांइड सेट बराबर बनी जंदा कि अग्गें जिंदगी च केह् करना केह् नेईं करना उस्सी इक पता लग्गी जंदा तरीके कन्नै कि केह् ऐ केह् नेईं ऐ योगा ते योगा जेह्ड़ा ओह् साढ़े आस्तै बड़ा जरुरी ऐ जि'यां असें अग्गें रौंह्ना जि'यां अजकल्ल दे टाइम केह् ऐ लोग बाह्र दियां चीजां खंदे न ते आखदे कि जि'यां बाह्र दी चीज दा तले मले दा मता खंदे ते लोकें दी उमरा घट्ट होई गेदियां कैल्ली घट्ट होई गेदियां लोकें आलस पाए दा छड़ा होर कुछ ऐ नेईं ऐ लोकें च बस बाह्र दा खंदे रौह्ना पूरी ध्याढ़ी सुत्ते रौह्ना सवैरे उट्ठना नेईं टेमें दा ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि लोकें दियां उमरां घट्टी गेदियां लेकिन तुस जि'यां दिक्खगे ना जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग होंदे जेह्ड़े बड्डे बड्डे जिन्ने बी साढ़े दादे नाने परनाने जो बी होंदे उं'दी गल्लां कदै उं'दे कन्नै बैइयै कदैं सुनेओ कंदे बैठियै दिक्खेओ ओह् केह् आखदे कि जेह्ड़े अस जिसलै उं'दा टैम हा नेई जिसलै ओह् साढ़े जिन्ने है सतारां ठारां साले दे ओह् सवैरे उट्ठियै रोज उ'नें कम्म करना पूरे ध्याढ़ी जेह्ड़ा बी ऐ उ'नें कम्म करना जेह्ड़ा बी ऐ ओह् अपनी इक स्हाबै दी उं'दी कसरत होआ दी ही उं'दे आस्तै केईं लोक सवैरे उट्ठिये योगा करदे है इन्नी इन्नी उमरा कैल्ली बधियां क्योंकि ओह् कुछ करदे है सवैरे उट्ठियै कुछ ना कुछ मैंहनत करदे है कसरत करदे है योगा करदे है जेह्ड़ा उं'दे आस्तै जरुरी ही जेह्ड़ा उ'नें गी ओह् अग्गें बेनीफिट देआ दा अग्गें मजा दे दा कि ओह् अग्गें इन्नी उमरां जीआ दे न ओह् अपने अग्गें आने आह्लें बच्चें उ'नें जीना ऐ सब दिक्खा दे ओह् अग्गें लेकिन अगर अस अपनी गल्ल करचै ना जि'यां अजकल्ल दे जमाने जि'यां बच्चें न केईं बच्चें आलस पाए दा सवैरे नेईं उट्ठना ना कुछ उ'नें आखना केह् ऐ योगा कक्ख बी नेईं ऐ कुछ करदे गै नेईं हैन ओह् ते उं'दे आस्तै केह् हा कि उं'दे आस्तै अग्गें औने आह्ले टाइम पर मुशकल होई जानियां क्यों मुशकल होई जानी कुसै गी गोड्डै पीड़ होई जानी केइयें दे लत्ता च पीड़ होई जानी केइयें कोला पोढियां नेईं चढ़ोनियां केइयें कोला चढ़ाई नेईं उतरनी मतलब कि एह् इक डिफरेंस आई जंदा जेह्ड़ा योगा करदा ते जेह्ड़ा योगा नेईं करदा तुस दिक्खेओ कदैं जेह्ड़ा बंदा योगा करदा होग ओह् बंदा इन्ना फिट्ट होंदा ऐ ते नुआढ़ा दिमाग इन्ना तेज होंदा ना हर इक चीज बास्तै ओह् अग्गें होंदा हर इक चीज आस्तै ओह् बलंटियर टाइप रौंह्दा ओह् लेकिन जेह्ड़ा बंदा योगा नेईं ना करदा होग ओह् इ'यां गै ढिल्ले ढिल्ले पिच्छें पिच्छें रौंह्ना हर इक गल्ल बिच्च चुपचाप रौह्ना पिच्छें रौह्ना कोई कम्म नेईं कोई कुछ नेईं मतलब अपने गै दुनियां च उ'नें रौह्ना ते ओह् चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् योगा जेह्ड़ी ऐ ओह् बौह्त जरुरी ऐ साढ़े आस्ते अजकल्ल दे बच्चें बास्तै क्योंकि अग्गें उ'ने होना जीना ऐ अग्गें उ'नें कि'यां रौंह्ना जेकर हून योगा नेईं करग हून गै करसत नेईं करग अपनी सेहत दा ध्यान नेईं रखग ते उ'नें किन्नी गै उमर कटनी ऐ खिच्चियै कोई चाली साल कटनी ऐ लेकिन अगर ओह् चांह्दे कि अग्गें कुछ करना कुछ जिंदगी च बनन्न ते उं'दे आस्तै इक दिमाग च इक माइंड सेट होना चाहिदा कि उ'नें कुछ करना जिंदगी च ते ओह् चीज ऐ कि योगा जेह्ड़ा ओह् थुआनूं ओह् चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् इक माइंड सेट बनाइयै देई ओड़दा कि तुसें अपनी जिंदगी च केह् करना केह् नेईं करना जि'यां तुस सवैरे उट्ठियै अगर योगा करगे सब कुछ करगे ते ओह् थुआढ़े आस्ते गै बैनीफिट ऐ कुसै होर आस्तै नेईं ऐ बैनीफिट